हाँ भैया हम इलाहाबाद से उन्नाव से बोल रहे हैं आपको कितना टाइम लगेगा आने में आप जितनी जल्दी आ जाएँ तो हम इलाहाबाद जाना चाहते हैं और कितना पैसा लेंगे आप कितना समय लगेगा आपको जैसे कि हम वहाँ पहुँच भी जाएँ और वहाँ से वापस आ भी जाएँ कितना टाइम लगेगा आपको आने में और आप हमें कितनी देर में वहाँ पहुँचा देंगे वहाँ से फिर वापस भी आपको लाना है तो कितनी देर में आप वहाँ से लाएँगे और कितना पैसा लेंगे यह भी आप बता दीजिए ताकि हम समय से पहुँच जाएँ और आ जाएँ यहाँ पर तो आप जितनी जल्दी हो सके करिए तो हम आ जाएँगे वहाँ पर फिर इलाहाबाद जाना है वहाँ से वापसी भी लेना है हमें घर पर भी आना है तो आप कितना पैसा लेते हैं यह बताइए हमें